थांनाय बोसोराव जों बिराद दुखु खस्थ' खामानि मावनांदों बे कर'ना भाइरास जानायाव जोङो बेङाव थाखा दंब्लाबो जों बख'नानै मोनजायाखै आरो बिराद नोंजों आंजों थांलाय फैलाय खालामनो जों मोनाखै बाहायनो जों बिराद दुखु खस्थ'खामानि मावनानै जानांदों जोङो राइजो राजा आइ आफाफोरजों जों ज' बायदिसिना गावजों गावनो मोखां नायलायनो हायि जादों जोङो बाहायनो जोङो जोंनि खरम'आ बाहायनो जोंनाव मदद जायाखै मानि जेबो जौगाथाय जायाखै इसोरनि अननायावसो जोङो थांनानै दङ इसोरा जोंखो जेब्लाबो जै जाथों होननानै जों फालिबाय थांनांदों दा बिनि थाखायनो जोङो नोंसोरखौ बैसोरखौ जोङो नेवसियाखै जोङो बिसिबां दुखु खस्थ' मावनानै जानांदों ओंखाम बोथिसे जानांगौब्ला जों माइरं बायनोनो जोङो मोखां मुथे मुथे बायनानै लांफैनांदों दा बेखौनो आङो नोंसिनि सिगांङाव आङो हांख्रायहरो खावलायहरो बे जों दुखु खस्थ' मावनानै जानायखौ जों जेबो सानाखै जायखिया जोङो थांनानै दङ दा बि थांनानै थानायनि थाखाय जों जेबो जाहा जेबो अबजेटसन गैया दे जै जाथों होननानै जोङो जोङो बिराद बोर बिदों जों इसोरखौ सिन्थियै सिन्थियै जोङो गासिखौबो जोङो नेवसियाखै जोङो बे कर'ना भाइरासानो जोंखौ बिराद माइनास खालामदों दा बिनि थाखायनो जोङो बे कर'ना भाइरासखौ दं दुखु दङदे कर'ना भाइरासाबो नंखायसोन्दां आं बेखौ नुहुराखैमाथो आंनाव जायाखै बैनाव जायाखै नालाय आंबो फोथाया दा बेखौनो आङो बुङो कर'ना भाइरासानो जोंखौ बिराद खहा खालामदों जोंनि मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय थांला